नमस्ते नमस्ते सर

बोलिए हाँ है सर तो क बनारस हाँ बनारस जाना है कि इलाहाबाद जाना है

तो सर उसमें ये सीटा लेकर जैसे गाड़ी लेकर जाएँगे अगर हम कहीं रुकेंगे गाड़ी से तो आप रात को जैसे कि एक दो दिन तीन दिन रोक दिए तो उसका चार्ज अलग से आपको देना पड़ेगा हाँ इस्ट्रा चार्ज उसका रहेगा और जैसे कि आज गए और हाँ मतलब रात दिन का वाला मतलब जैसे चौबीस घंटे का वो फिक्स हो जाता है कि चौबीस घंटे में अगर गाड़ी आ गई तो वही चार्ज रहेगा अगर दो दिन तीन दिन रहेंगे तो बाद में उसका चार्ज इस्ट्रा बढ़ जाएगा हाँ तो आपको कैसा घूमना है उस हिसाब से आप बताएँगे तो उस हिसाब से बारह का सिस्टम बताएँगे

उसमें जैसे आप लंबा टूर जाना चाहते हैं तो उसमें इस्ट्रा चार्ज में भाड़ा के साथ आपका टोल नाका भी आपको भरना ही पड़ेगा कितना टोल पड़ेगा सन हाँ टोल समझिए कि आपको जाना है कि जैसे मैहर देवी जाना हो गया घूमने के लिए तो आप जाएँगे तो जितना टोल नाका पड़ेगा उसका टोल आपको ही भरना पड़ेगा प्लस भाड़ा हमारा रहेगा आपको टोल नाका भरना पड़ेगा हाँ वो चार्ज अलग से देना पड़ेगा आपको हाँ वो चार्जेस आपको ही भरना पड़ेगा टोल नाका नहीं तो उस हिसाब से हम भाड़ा रखेंगे मतलब जाने आने का टोल नाका अगर हमारा ढाई से तीन हजार हो गया तो इस्ट्रा उतना पैसा हम आपसे लेंगे जैसे दिन में नार्मल अगर कहीं घूमना है फिरना है तो समझिए कि छ हजार रुपया हो जाएगा अगर लम नार्मल जैसे दिन भर इधर ये देव स्थान वो देव स्थान घूमेंगे तो छ हजार रुपया हो जाएगा हाँ जैसे छ हजार हो गया अगर रात दिन अगर दोनों घूमेंगे तो ज्यादा हो जाएगा हाँ

वो रात का जैसे कि वो डबल हो जाएगा भाड़ा जैसे दिन का हो गया छ हजार हाँ तो बारह हजार रुपया रात को जैसे कि लंबा टूर लेकर जाएँगे उस हिसाब से वो डबल हो जाएगा हाँ रात को डबल हो जाएगा